एक बार की बात है कि मैं लखनऊ में रहता था मेरे दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं उन्होंने शौक रखी तोता पालने की तो मैं मार्केट पहुँचा मार्केट में एक मैंने तोता खरीदा बहुत प्यारा लगा मुझे इतना प्यारा लगा कि मुझे उसपर दिल आ गया और आने के बाद मैंने उसे खरीद लिया कीमत पर हमने खरीदा बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जोकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन मैंने अपने सारे खर्चे बन्द करके एक मैंने पक्षी खरीदा जिसने नाम उसका तोता मैंने उसकाे प्यार से उसका नाम रख दिया उसको प्यार से मैं मिट्ठू मिट्ठू करके बोलने लगा मैंने कई महीनों की ट्रेनिन्ग दी मेरी वाइफ़ ने मेरे बच्चों ने हमलोगों ने और मेरे परिवार ने उसको ट्रेनिन्ग देने के बाद उसको इतना सिखा लिया कि वह किसी का भी नाम ले सकता था उससे अगर कुछ भी बोला जाता तो वह बोलने के लिए तैयार था वह बोलने के लिए तैयार था तो क्योंकि वह उसको मैं मुझे अच्छा लगता था देखने में और एक पक्षी भी एक प्राणी होता है जो प्यारा होता तोता तोता में यह गुण होता है अगर तोता भी अगर आपसे ख़ुश रहता है तो वह परिवार का एक फ़ैमिली से मिला होता वह भी एक सदस्य है सदस्य ऐसे नहीं तोता जो पाला किसी का नाम बोलने के बाद वह नाम लेता था या जब किसी खूब गाली कोई देता था या मोहल्ले में गाली देता था तो वह भी रिपीट गाली देता था फिर मैंने कई परिश्रम किए कि वह गाली न दे लेकिन वह गाली देने से बाज नहीं आया इसलिए हँ तोता बहुत प्यारा है और मेरी जान से प्यारा है तो कुछ कठिनाइयाँ यह हो जाती हैं कुछ दिन के लिए मैं जब काम पर बाहर भी चला जाता हूँ तो तोते के रखरखाव के लिए मैं अपने सबसे पहले कल सुबह जाना है तो आज मैं शाम को मार्केट जाता हूँ जैसा कि मेरा तोता हरी मिर्च खाता है अमरूद खाता है अमरूद के दाने खाता है अनार खाता है यह सब खाता है तो उसके लिए सारी व्यवस्था मैं मार्केट से पूरा कर लेता हूँ यह मुझे क्लियर करना पड़ता है कि मैं कितने दिन बाद वापस आऊँगा इसलिए मैं कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी ले लेता हूँ कि जो मेरे पास चार दिन के लिए जा रहा हूँ तो चार दिन की सब्ज़ियाँ मैं एकत्रित करके फिर तोते के लिए यह रिजर्व है वह मैं रखता हूँ मैं चला जाता हूँ तो अपनी फ़ैमिली को अपनी जिम्मेदारी देता हूँ जैसे कि हमारे बच्चे भी साथ में चले जाते हैं या कहीं बाहर चले गए गाँव में और या लखनऊ चले गए दो लग गए तीन दिन लग गए इसलिए वह कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं मैं अपनी फ़ैमिली को जैसे हमारे एक बड़े भाई हैं उनके ज़िम्मे कर देता हूँ इसको टाइम टाइम से ही सारे फ्रूट फल दिए जाएँ जोकि न कि देख रखरखाव के लिए तोते के लिए होता है कि दिनभर मत डालिए पिन्जरे में पिन्जरे की सफ़ाई करना तोते को नहला देना एक टाइम सुबह के मॉर्निन्ग मतलब है तोते को नहलाइए फिर उसकी टाइमिन्ग है सुबह नास्ता जैसे कि दूध और ब्रेड दे देता हूँ और या फ़ैमिली वाले को समझाकर मैं जाता हूँ वह रखरखाव अच्छा करते हैं और यह यहाँ तक कि मेरा परिवार जब मैं बाहर जाता हूँ तो रखरखाव के लिए मेरे परिवार वाले पूरी हेल्प करते हैं क्योंकि वह मेरे परिवार के एक सदस्य तोता भी एक सदस्य है जैसे कि मैं फ़ैमिली में एक आठ लोग मैं सदस्य हूँ तो एक मेरा नौवाँ साथ में जो है वह मेरा एक तोता है जो हमारा प्यारा जान से प्यारा मिट्ठू है उसके रखरखाव के लिए यही सबकुछ करता हूँ और यह पक्षियों में सबसे प्यारा मुझे तोता है और एकक कबूतर है कबूतर के लिए मैं क्या करता हूँ कबूतर भी मैंने पाल रखे हैं छह तो छह से करते करते मैंने जब पाला था उसके बाद आज मेरे पास कबूतर करीब तीस पैँतीस हो गए हैं तीस पैँतीस कबूतर हैं उनको चुनाने के लिए मैं यह भी करके जाता हूँ जब जाता हूँ तो पहली बात तो खुद हवा में घूमकर कहीं न कहीं दाना चुग लेते हैं लेकिन फिर भी उनको दो टाइम दाना हमलोग देते हैं जैसे दाने में हम बाजरा देते हैं और जुन्डी देते हैं दरिया दे देते हैं गेहूँ चक्की से करवाकर और उसको रोड़ा करवा देते हैं और रखरखाव के लिए मेरे कबूतर भी बहुत प्यारे हैं जोकि मेरे पास इस समय कबूतर चालीस से लेकर पैँतालीस तक हैं और मैं कबूतर और पालने का शौक रखता हूँ और कबूतर बढ़ाना चाहता हूँ जोकि कबूतर मेरे बच्चे भी देने लगे हैं अण्डे भी हैं एक पेड़ है जामुन का उसपर मैंने उसकी और घर बना रखा है जैसे लकड़ी का पेटी बोलते हैं उसको मैंने बना लिया है खोखा उसमें रहते हैं और उड़ते हैं अच्छा लगता है और दो ही मेरे प्राणी हैं कबूतर और ताेता